جی ہاں میں نے ایک ایسی کتاب پڑھی ہے جسے شروع میں میں نے نہیں سوچا تھا کہ میں اسے پسند کروں گا لیکن آخر میں مجھے اس سے محبت ہو گئی وہ کتاب دیوان غالب تھی میں نے پہلی بار جب دیوان غالب پڑھی تو مجھے بہت مشکل لگی میں غالب کی زبان اور اس کے شعروں کی پیچیدگیوں سے واقف نہیں تھا میں نے کچھ شعر پڑھے اور پھر کتاب کو چھوڑ دیا کچھ ماہ بعد میں نے دوبارہ دیوان غالب پڑھنے کا فیصلہ کیا اس بار میں نے زیادہ وقت لیا اور غالب کے شعروں پر زیادہ غور کیا میں نے دیکھا کہ غالب ایک بہت ہی باصلاحیت شاعر تھے اور ان کے شعروں میں بہت معنی ہے میں دیوان غالب پڑھتا رہا اور مجھے اس سے محبت ہو گئی